मेरा नां मधु ऐ में कठुऐ शैह्र दी रैह्नें आह्ली ऐं में कबूरें ते बिशे च बोलना चाह्न्नी ऐं कि कबूतर जेह्ड़ा अज्ज कल ओह् ते हून खत्म गै होआ दे न पैह्लैं पैह्लैं साढ़ै अंगनें च आंदे हे असें उनेंगी चूग बगैरा पानी सब किश पांदे हे अज्ज कल लब्भदे नी हैन दिक्खनें गी लब्भदे नी हैन जियां फोर जी फाईव जी एह् चला दे न ते एह्दे कारण टॉवर लग्गा दा न ते कबूतर ते मुक्की गे न पैह्लैं पैह्लैं जंगलें च बी मतलव अपनें घरें बी जंगलें च बी पानीं ते ओह् मटके बगैरा लगांदे होंदे हे ते दानां पांदे होंदे हे कबूतर पांदे होंदे हे हून इयां पक्षी रेह् दे गै नी हैन साढ़े इद्दर कठुऐ शैह्र च ते है नी हैन जंगलैं जुंगलैं च फिर बी हैन माड़े मुट्टे पर केह् करनां हून जंगल लोग कटवाना शुरु करी दे न ते हून पिछलै महीनैं अग्ग लग्गी दे ते सारे कबूतर पक्षी कुछ जलियै मरिये कुछ इयां चली गे ते हून पेड़ पौधे नी होगे ते कबूतरैं कुत्थें कबूतरैं कुत्थें आना पेड़ पौधे गै नी हैन त कबूतरैं ते पक्षियैं कुत्थें रैह्नां इंदा ते घर गै इयै होंदा ऐ इस कारण केह् बोलदे पैह्लैं पैह्लैं अस निक्के होंदे हे ते बड़े घनें जंगल होंदे हे ते उंदे च रैंह्दे हे अपने घर बी अपनें घर दे आस्सै पास्सै बी बूह्टे लाए दे होंदे हे उध्दर पक्षी बगैरा बैठदे हे कबूतर बैठदे हे बच्चे कबूतरें दे होंदे हे अण्डे कबूतरें दे होंदे हे होर अस अपनें अगनें बिच्च दानां बगैरा खलारदे हे कबूतर आंदे हे चुग्गन जियां तुस दिक्खी सकनें हून गर्मियां अवा दियां न अस पानी बगैरा ओह् मटके च लाइयै रक्खना ऐं कि पक्षी बगैरा पानी पी सकन जेह्ड़े त्रैहे दे नी मरन एह् इस केह् बोलदे इस कारण बड़ा मन करदा कि अस कबूतर दिखचै पक्षी दिखचै मिगी पक्षियें नै बड़ा प्यार ऐ कि में पक्षी दिक्खियै ओह्दे कन्नै खेल्लां कुद्दां पर है नी अज्ज कल अज्ज कल दे जेह्ड़े बच्चे न अज्ज कल ते जेह्ड़े ञ्यानें न उनेंगी ते पता नी ऐ पक्षी केह् होंदे ओह् अपनी पढ़ाई बिच्च गै मगन रैंह्दे और पोन बिच्च टी बी होइया इंदे बिच्च इंदै बिच्च मगन रैंह्दे पक्षियें दा एह् मतलव कि नैचुरल चीज़ां कुदरती चीज़ें दा इ'नेंगी पता गा नी ऐ कि केह् होंदियां हां अगर बच्चे असेंगी आक्खियै अगर तुस चलो साढ़े नाल पक्षियें गी जांकबूतरें गी दाना बगैरा पाई आचै पानी पाई आनें आं पर बच्चे एह् गल्ल मन्नने गी त्यार गै नी होंदे कैंह्दे कि साढ़े कोला नी जनोंदा असें नी जाना असें घर रैह्नां ऐ असें टी वी दिक्खना और एह्दे च गै बिज़ी रैह्ना एह्दे च गै मगन रैह्ना और साढ़ा जमाना होंदा हा असें अपनें मां प्यो दे कन्नै चली जंदे होंदे हे चां चां चली जानां कि आं असें जाना पक्षी दिक्खन जाना पक्षी दिक्खन असें चिड़ियां दिक्खन जाना और जेह्ड़े अज्ज कलदे बच्चे न नी एह् ते एह् गल्ल समझदे गै नी हैन अपने टीवी बिच्च मस्त न जां फोन बिच्च मस्त न एह् होर जेह्ड़े कबूतर होंदे मतलव रंग बरंगे उडदे चैह्चहांदे आसमानें च जिसलै उड्डदे किन्ने प्यारे लग्गदे किन्ने शैल लगदे न और अज्ज कल दिक्खने दिनों दिन एह् घटा दे न खत्म होर एह् कोई दों चौं सालें मिगी बड़ा दुख होंदा कि एह् खत्म गै होई जानें पक्षी एह् जेह्ड़े पत्क्षी न एह् मतलव खत्म गै होई जानें एह् रेह्दे गै नी हैन एह् जियां जियां हून साईंस तरक्की करा दी ऐ ते इयां इयां एह् पक्षी बगैरा कबूतर घटा दे न